असांजे समाचारनि में मीडिया जो ॾाढो सुठो कवरेज आहे उहे काफ़ी कवरेज कंदा रहंदा आहिनि जाते बि उन्हनि खे सॾु कराए वेंदो आहे उते ईंदा आहिनि मंदरनि में गुरुद्वारनि में कंहिं धार्मिक स्थाननि में ॾाढो सुठो कवरेज कंदा रहंदा आहिनि ऐं ॿिए ॾींहं ते जॾहिं असां अख़बार में ॾिसदायूं त असांखे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे राम जनम भूमि जो बि मीडिया में ॾाढो सुठो कवरेज ईंदो रहियो हुओ ऐं कुंभ मेले जो बि कवरेज ॾाढो सुठो उन्हनि कयो जंहिंमें मां माण्हुनि श्रद्धालुनि घणी संगत में अची करे कुंभ में सनानु कयो ऐं पंहिंजा पुन्य प्राप्त कयां